हेल्ल' नों बहा दङ दखानआव आं माबा माबि सोंहरनोमोनलै मालफ्रा रेदि दंजोबो ना अ तारमाने बे जेनेबा मा मा दं दासान्दिलाय मा मा जिनिस दं ए अ अ दंजोबोना बे माबाखौ बेसेबांसो सोलियो खिथाहरनाय आलमारि ना आलमिरा अ ऐद रं गैयिखौथ' मानो रं गोनांखौनो लायनोसै नामा माबा रायलायनोसै अ दखानआव नायहैनांगोन नामा अ जायखिजाया

ओमफ्राय मा दंफांनिना स्टिल नि स्टिल नि ना मानि अ दंफांनि अ दा पास हाजार होनदों नामा दा बे दंफांनिथ' मा काथ बिलाय मा दंफां

ए साल ए सालनिया सालनिया मोजां जागोन ना बे आच्चा बेखौ आं